देखायहैनो लुबैयो फिसाफोरखौ गोजानाव हाजोफोरखौ नायनो लुबैयो हाजोबो नायनो लुबैयो बरफ नायनो लुबैयो बिदिनो काश्मीर गुसु गुसु जायगा दै सेर सेर बेरायनो लुबैयो मोजां मोनो बेरायनो उन्दैफोरखौ देखायनो लुबैयो बिदिनो गार्डेनाव लांनानै बेरायहोनो लुबैयो बिदिनो गरम बन्द' समाव ज' जानानै थांनो लुबैयो बिदिनो ज' न'खरनि जानानै बेरायहैनो लुबैयो